غیر روزگاری ناسک ضلع میں غیر روزگاری کا مسئلہ وجود رکھتا ہے جس سے لوگ مالی تنگی اور معاشی غربت کا شکار ہوتے ہیں بچوں کی بےحفاظتی بچوں کی بےحفاظتی کا مسئلہ بڑھتا ہوا جنسی زیادہ حرکت بچوں کے کام پر مجبوری اور تعلیم سے محرومیت کی وجہ سے بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے معاشی غربت معاشی غربت کی وجہ سے لوگ ابتدائی اشیاء صحت کی خدمت اور تعلیم کی فراہمی سے محروم ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کی کیفیت کو منفی طریقے سے متأثر کرتا ہے تعلیم کی کمی ناسک ضلع میں تعلیم کی کمی بچوں کو تعلیمی مواقع سے محروم کرتی ہے جس کے نتیجے میں ان کی فلاح و بہبود پر منفی اثرات پڑتے ہیں جنسی زیادہ حرکت اس مسئلے کی وجہ سے خصوصاً بچیوں کو جنسی زیادہ حرکت کا شکار ہونا پڑتا ہے جو ان کی صحت اور امن کو خطرے میں ڈالتا ہے ناسک ضلع کے رہنماؤں کو یہ مدد منظر کرتی ہے کہ وہ ان مسائل کو حل تلاش کرے تعلیم کی فراہمی میں مدد کرنے اور معاشی طور پر کمزور لوگوں کی مدد کرنے میں مدد فراہم کرے تاکہ زندگی کو بہتر بنانے کا پیغام منتقل کیا جا سکے